हा हा हा हा मूंखे न पूनम साड़ी खपे ॾिसो अछो हुजे या पीलो हुजे ॻाढ़ो हुजे हा हुन में थोड़ियूं बूटियूं बूटियूं लॻियल हुजनि अहिड़ो कुझु मूंखे ॾेखारिजो हा ॿुधो इन जो इन जो कलर जे कलर वेंदो हुन जो रंग छा आहे भाई त सुसंदी त न सुसंदी त न अच्छा अच्छा अच्छा हा हा हा त हीअ त हआ त थी पूनम साड़ी आ न हाणे हिकिड़ी रेशम साड़ी बि ईंदी अथव रेशमी साड़ी हूअ बि हूअ बि खणी ॾेखाईंदो अच्छा अ न हुनमें तव्हां मूंखे हे न ॻाढ़ो ॾेखारियो भाई

हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा हे रेशम साड़ी भला घणे जी अथव जेका ॾेखारियव अछी वारी पंजवीह सौ थोरो त डिस्काउंट कयो भाई हा मूंखे छा आहे कंहिंखे कंहिंखे ॾेयणी आहे शादीअ में खुदि लाइ न खपे ऐं ऐं ईअं हा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा न हिकिड़ी हिकिड़ी पूनम खपे हिकु रेशम खपे रेशम साड़ी जो बि मूंखे ॿुधाइजो हिन जी घणे पवंदी कहिड़ी मतिलबु मूंखे सस्ती पवंदी अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ हिकिड़ो कमु कयो न मूंखे हिकिड़ी त अछी ॾेई छॾियो ऐं हिकिड़ी पूनम वारी त अछी ॾेई छॾियो ऐं हिकिड़ी ॻाढ़ी ॾेई छॾियो रेशम वारी ऐं ॿुधो अच्छा फॉल वॉल लगाराइ ॾींदा या छा कंदा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु ठीकु पर आहे न इहो क्वालिटी त सुठी आहे न हिन जी मां जीअं भाई ॾिनऊं था

चलो ठीकु आहे हा हा हीअं न आहे माल खपे चङो मां हिकु दफ़ो पुछी करे ऐं पोइ तव्हांखे फ़ोन कयां थी की भाई ॻाढ़ो ऐं अछो कलर हले ठीकु आहे जय झूलेलाल